हमर ससुरजीके मोतियाबिन्दके ऑपरेशन भेल छलनि जकर बाद ओ हुनकर पढ़नाइ मोसकिल भऽ गेल छलै आओर ओ नियमित पाठक रहल छथिन तऽ हुनकर लेल जीवन असहज भऽ जेतनि से सोचिके हम हुनका लेल एकटा लेन्स ऑडर कएने छलिअनि हँ अमेजनसँ जेकि बेस नीक छलै ओ लेन्स टेबुल आकारके अछि जाहिके निचाँ अहाँ किताब राखिके पढ़ि सकै छी आओर किताबमे लिखित अक्षर जे होइ छै ओ पैघ भेल जाइत छै तऽ हम सैटिस्फाइड छी ओहिसँ